اترپردیش كی تہذیب كی جو سب سے زیادہ اہم عناصر ہیں جس میں مجھے زیادہ فخر ہے وہاں پر وہ یہ ہے كہ وہاں پر لوگوں كے بات كرنے كا انداز لوگوں كا جو ایک دوسرے كے تئیں ادب ہوتا ہے ایک دوسرے كو عزت دیتے ہیں یہ بہت اہم ہے وہاں مذہب كی كوئی بیر نہیں ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے سے محبت كرتے ہیں ایک دوسرے كا تعاون كرتے ہیں لوگ ایک دوسرے كی خوشی میں غمی میں اكٹھا ہوتے ہیں ان كی خوشیوں میں ان كا ہاتھ بڈھاتے ہیں اور اسی طرح سے ان كے غموں میں جو ہے ان كے حوصلوں كو بڑھاتے ہیں انہیں جو ہے ان کو سمجھاتے ہیں یہ وہاں كی تہذیب كی بہت اہم چیز رہی ہے اسی طرح سے وہاں كی مہمان نوازی وہاں كا لباس وہاں كا جو كلچر ہے اور وہاں پر جو مطلب كہ مرد و خواتین كے اندر ایک دوسرے كے تئیں عزت ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے اہمیت ركھتا ہے